दिक्खो महाराज अजें तक ऐजूकेशन लोन असें लेता नी ऐ पर सुनेआ ऐ कि ऐजुकेशन लोन बी थ्होंदा ते नेईं में लैता नेईं मेरियें भैनें लैता नेईं मेरे भ्राऊ लैता अजें तक भई इयां सुनेआ ऐ कि ऐजूकेशन लोन थ्होंदा इयां स्कालरशिप दा अहें पता स्कालरशिप थ्होंदी ते इ'यै में सनाना चांह्दा इन्ना पता नी ऐ लोन दे ऐजूक्शन लोन दे बारे च अज्जकल थ्होआ दा मोदी होरें सब कुछ दित्ता दा स्कलरशिप दा पता असेंगी कि स्कलरशिप थ्होंदी अज्जकल पता नी ऐ ऐजूकेशन लोन थ्होंदा ऐ पर एह् पता नी ऐ इन्नी जानकारी असें नेईं ऐ इन्ना पता घट्ट ऐ कि कि'यां लैंदे कि'यां बैंक च लेंदे जां कुत्थुआं लैंदे जां कोई ऐप्लीकेशन देनी पौंदी जां कोई पता नी ऐ इन्नी जानकारी असें घट्ट ऐ ते असेंं जरूरत नी पेई लेनी ई ते स्कालरशिप थ्होंदी स्कलरशिप उप्परा चली जंदा गजारा ते इन्ने अस लोन दे बारै च इन्नी जानकारी असेंगी नेईं ऐ बड़ी घट्ट जानकारी ऐ स्कालरशिप असें लैती असें पता स्कालरशिप थ्होंदी ऐ असेंगी ते इन्नी जानकारी असेंगी घट्ट ऐ एह्दे च